गर्मीमे हमसब जादा डोबि नहि पाबै छी किएकि गर्मी जादा भऽ जाइत अछि एहिके कारण हमरा शरीर से पसीना आबऽ लागैत अछि आओर थकावथ भऽ जाइ अछि

ठण्डामे दौड़ेमे बहुत नीक लागै अछि ठण्डामे दौड़ेमे बहुत नीक लागै अछि ठण्डामे बहुत दौड़ै छी आब बहुत नीक लागै अछि आओर ठण्डाके मौसममे हमसब जल्दी उठिके दौड़ेलए जाइ छी बरसातमे सब हमसबके दौड़यमे बहुत दिक्कत होइ अछि बरसात मे मे पानि लागि जाइत अछि जाहि सऽ हमलोग हमरा हमरा आरके बहुते दिक्कत होइत अछि आओर आओर जहाँ आओर जतऽ ततऽ पानि लागि जाइत अछि एकरे कारण हमसब दौड़ै छी कम एहि लेल एहि लेल सबसे नीक नीक ठण्डाके मानै छी ठण्डामे हम हमसभ बहुत नीकसँ दौड़ै छी छी और दौड़ बहुत नीक होइत अछि